पुराने गाने और नए गाने में सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि जो पुराने गाने होते हैं वे एक प्रकार से दिल को भा जाते हैं और आज के जो गाने हैं लोग भुला देते हैं कुछ दिन सुनने के बाद लेकिन पुराने गाने का जो सुनकर रिको रेडियो के भरोसा रहता था वे पहले टेप रिकॉर्डर पर कैसेट लगाकर सुनते थे उनको याद करते थे उनकी बात ही अलग होती थी जो पुराने गाने हैं आज कल लोग ऑनलाइन सर्च मार कर नए नए गाने सुन लेते हैं लेकिन पुराने गाने जो होते थे टेप रिकॉर्डर के सहारे जो सुना जाता था वे उन गानों में अलग ही उनका अलग ही वह रहता था वह उनको कितने बार भी सुन लो वे गाने बहुत ही अच्छा एक मन करता है सुनने का दोनों टाइम के गाने बहुत ही अच्छी है पर लेकिन पुराने गाने की जो बात है उसकी फ़ीलिंग्स जो होती हैं वह अलग ही हैं अब के गाने में बहुत म्यूजिक होती है लाइट होती है उस समय के गाने में बहुत बहुत ही अच्छे हें किसी को बुरा नहीं बोल सकते थे जब पुराने गानों को नए टोन से बजाया जाता तो यह गाना उसकी और भी लोगों को पसन्द आती है और मुझे दोनों टाइम के गाने अच्छे लगते है पर पुराने टाइम के गाने कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते क्योंकि पुराने टइम के गाने जो होते हैं वे म्यूजिक हिट होते हैं माशा अल्लाह उनकी तो बात ही नहीं बात ही नहीं जवाब ही नहीं उसे कभी रिमेक करके रीमिक्स बनाते हैं तो ओरिज़नल चीज़ होती हैं वह ओरिजनल होती है जैसे कि लता जी की आवाज़ उदित नारायण की आवाज़ आशा भोंसले जी की आवाज़ ऐसे कितनी सारी आवाज़ें हैं जो आज भी अनलिमिटेड है मतलब आप उसको बोल सकते हो हमारा पुराना गाना बहुत ज़्यादा अच्छा है नए गाने की अपेक्षा और जो पुराने से सिंगर्स होते थे होते हैं वह उनकी आवाज़ दिल को भा जाती है